हेल' औ आब'

माबा मोनहाय आब' नोंसिना नानिया स्कुला अबेहाय हाबो मानि ए माने आंहा एसे जारला जादों नालाय जोंनाथ' दाबसेयावसो हाबोमोन ना ओमफ्राय दा बेखौ सोलायनो स्कुल सोलायनो हजों गोजानद्राय जायो ओमफ्राय दा बिखौनो सोलायनो बबेयाव दोनफैबा मोजां जागोन बिखौनो खबर लादोंमोन आं नोंसिना बावहाय अकजिलियाम आव फिस फ्रा माबायदि

औ

ए

ए औ माने हजों गोजानबो जाबाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो फिसफोरखौबो मोनथिया नालाय ओमफ्राय आब'आ थ' एसे बिदिनो खाथियावबो थानाय ओमफ्राय नोंहा एसे आइदिया दंना ओंखायनो खबर लाहरदां नोंनाव फिसाजोखौ लाबोनां लाबोनो नागिरदां

औ बेखौ सिनाय खाबावोसो आङो बेजोंनो रायलाय हैनां सिगोन

ओरैनोथ' मोजांखाना स्कुला फोरोंनाय मानाय

बुरजा नङा

ए ए

ए औ औ औ

खनसिदार होयोना

औ औ बिदिनो खालाम नांसिगोन ए औ औ औ रायलायनानै

ए बिदिनो खालामनांसिगोन

औ बेयावनो लाबोनोसै आंबो आङो नै एसे ओंखायनो खबर लाहरखादोंसोमोन बेयावनो लाबोनसां खाथिबो जायो बेहायबा दे होनबालाय आब' थेंक इउ औ औ दे दे दे दे